हाँ नमस्ते नमस्ते

हमारे यहाँ तो है चउमिन मंचूरियन ब्रेड मोमोज हाँ पिज्जा है पिज्जा भी है मिल जाएगा आपको चालीस रुपये बर्गर भी पैंतीस रुपये हाँ एक पीस बीस रुपये बीस रुपये में दो रहेगा दो पीस रहेंगे एक प्लेट

आप आपको खाना क्या है भाई आपको सैंडविच मिल जाएगा आपको पचास रुपये अरे खाने पीने में थोड़ा थोड़ा बहुत कम हो जाएगा नहीं तो चलिए हो जाएगा हाँ घर के में लेकर जाना है क्या चलिए हो जाएगा हाँ आइएगा हो जाएगा मोल भाव हो जाएगा आप लेकर जाइएगा आप जो कहेंगी वही हो जाएगा भाई आपको जो चाहिए वह मिल जाएगा दोनों पिज्जा भी है बताए थे ना रे